सर्वो सर्वोप्रयास संस्थान नुतन आर्ट एन्ड क्राफ्ट ओ सभ महिला सशक्तिकरणमे जुड़ल छथि आओर महिला सभकेँ सेहो उत्थानक लेल ओ सभ नानाप्रकारके पेन्टिंग हस्तकला ओ सभ सिखबै छथिन आ महिला सभकेँ स्वरोजगार सेहो दै छथिन आओर महिला सभकेँ लेल पुरा प्रयत्न रहनि छथि जे ओ महिला सभ हमेशा आगे बढ़य आओर हुनकर इएह प्रयास रहै छनि नुतन आर्ट एन्ड क्राफ्ट के सर्वोप्रयास संस्थान बुझलियै ओ सभ इएह सभ जे छथि ओहि समाजकेँ उत्थानके लेल हमेशा प्रयास रहै छथि बुझलियै वएह प्रयास आओर हमरो सभकेँ जेनाकि हस्तकलामे ओ सभ छथि ओहो सभ हमेशा हमरा आरकेँ मार्ग पर चलयके लेल बतबति रहै छथि जे छै से अहाँ आगू बढ़ू काज करु आओर हमेशा आगू बढ़ैत रहू